आज का टॉपिक है पर्यटक हमारे उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल बहुत से हैं जैसे के लखनऊ में चिड़ियाघर है चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर सब कुछ है वहाँ पे जैसे कि बंदर है मनोरंजन के लिए बंदर एक अच्छा मनोरंजन करता है और दूसरी बात बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पे पर्यटक स्थल में और दूसरी बात हमारे यहाँ से हमारे यहाँ पार्क जो है यहाँ से वाटर पार्क भदोही में है करीब चालीस से पैंतालीस किलोमीटर की दूरी है यहाँ से बहुत सारे भीड़ लगती है वहाँ पे लोगों की लोग जाकर नहाते हैं वहाँ पर वाटर पार्क में सेल्फी भी लेते हैं अपनी भी दूसरों की भी सेल्फी लेते हैं उसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पे लोगों का घूमने का स्थल भी है काफ़ी दूरी पे है यहाँ से लोग जाते भी हैं वहाँ पे पर्यटक स्थल पे लोग घूमते हैं टहलते हैं वहाँ भी सेल्फी लेते हैं पर्यटक स्थल लखनऊ में है लखनऊ में चिड़ियाघर है और उसके बाद लोग वहाँ पे जाके बच्चों को घुमाते हैं और जैसे कि हमारे गाँव में पर्यटक स्थल में मंदिर वगैरह भी है वहाँ पे मेला लगता है लोगों का तो वहाँ बुजुर्ग बच्चे जवान सब घूमते हैं जाके मेले में झूला भी आता है बुजुर्ग भी झूलते हैं उस पे बच्चे भी झूलते हैं जवान भी झूलते हैं सब पर्यटक स्थल अच्छा है लोगों लोकप्रियता के कारण काफ़ी संख्या में भीड़ भी होती है लोगों का वहाँ पे दूसरी बात यहाँ से बनारस भी कुछ दूरी पे है वहाँ भी संगम है लोग जाते हैं स्नान भी करते हैं घूमते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी है जबकि वो प्राख्यात है आज की दुनिया में पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ मंदिर विख्यात है लोग जाते हैं दर्शन करते हैं वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है उसके बाद माँ गंगा में नहाते भी हैं लोग जाके स्नान भी करते लोग अपना मनोकामना पूरी तरह से वहाँ पर पूर्ण होती है लोगों की आस्था भी है लोग जाते भी हैं और दूसरी बात मनोरंजन पार्क हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पे है लोग वहाँ भी जाते हैं लोग आसपास के लोग दूर से भी लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे चिड़ियाघर में भी लोग जाते हैं दूसरी बात सब लोग जाते हैं वहाँ पे घूमते टहलते हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं लेकिन दूर दूर पे है सब इसलिए बहुत जगह लोग नहीं पहुँच पाते हैं लेकिन प्रयास करते हैं हम लोग जाने के लिए जाते भी हैं जो जिसको जाना रहता है दूर की वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा पाते इसलिए लोग जाते भी हैं जिनका दिल करता हैं वो जैसे भी करके पहुँचते हैं वहाँ पे जाते हैं घूमते हैं टहलते हैं देखते हैं सेल्फ़ी लेते हैं परिवार के साथ जाते हैं अकेले भी जाते हैं हमारे यहाँ से कुछ ही दूरी पे इलाहाबाद है वहाँ भी संगम है त्रिवेणी है गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वहाँ पे संगम है हर तीनों संगम का पानी अलग अलग है वहाँ पे लोग भी स्नान करते हैं घूमते हैं टहलते हैं सेल्फी भी लेते हैं वहाँ भी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं कुंभ मेला भी लगता है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है लोगों की जैसे तैसे लोग पहुँचते हैं वहाँ पे अपनी आस्था के साथ इसीलिए उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल का बहुत मान्य है लोग जाते भी हैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद